میرے باورچی خانے میں بہت ہی مختلف برتن ہیں اور ہاں ایک سے ایک برتن ہیں اور مجھے برتن بہت پسند ہیں جو نئے نئے مختلف ڈیزائنوں کے مارکیٹ میں بھی آتے ہیں جیسے کہ میرے باروچی خانے میں پلیٹیں ہیں باؤلس ہیں کانچ کے بھی پلاسٹک کے بھی اور اسٹیل کے بھی الگ الگ چمچ ہے روٹی کی ڈلیا ہے اور چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہیں اور بڑی پلیٹس الگ ہیں اور چھوٹی جو مہمانوں کے لیے ناشتے وغیرہ میں کام آنے کے لیے پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ہے اور جس میں ہم دال چاول کھاتے ہیں اس میں بہت اچھی نقاشی کری ہوئی اسٹیل کی پلیٹیں ہیں گلاس ہیں میڈیم سائز میں جس میں ہم پانی پیتے ہیں اور جس میں مہمانوں کے سامنے ڈشز وغیرہ میں یا گھر میں سالن اور چاول نکالنے کے لیے کام آتا ہے اور بھگونے ہیں بگھونوں میں الگ الگ طرح کے بھگونے ہیں جس سے کہ چائے کے اور کھانا بنانے کے کام میں آتے ہیں